मैं अपने परिवार वालों के साथ यात्रा करना पसंद करती हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे स्वभाव जैसे हों मेरे साथ हँसमुख रहें सदा यात्रा में कोई परेशानी आए तो वे मेरी मदद कर सकें मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा तो मुझे आनंद आएगा मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा हम घूमने फिरने के लिए दोस्तों का साथ चाहते हैं बातचीत करने के लिए अपने दोस्त साथ रहें जो अपने स्वभाव के हों अपने को समझ सके अपने जैसे हों कहीं रुकना हो तो रुकें चलना हो तो चलें ऐसा नहीं कि अपन रुक गए वो आगे जा रहे हैं ऐसे दोस्त साथ होना चाहिए यात्रा में जो अपने स्वभाव को समझ सकें अपना अपने साथ हँस बोल सके घूम फिर सके अपन जो चाहें वो वो चाहे एक साथ एक स्वभाव के रहें हमसफ़र तो उसमें आनंद आता है परिवार के लोग भी ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे की भावनाओं को समझे और यात्रा का आनंद ले कभी कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं करें बीच में किसी यात्री से सफर में सब तरह के लोग मिलते हैं कोई गुस्सा करने वाला कोई प्रेम से बोलने वाला तो यात्रा में आनंद से गुजारने के लिए सबसे प्रेम से बोलो ट्रेन में बस में और अपने आस पास वाले लोगों का सहयोग करो उनसे अनबन सहयोग की अपेक्षा करो प्रेम से रहो ट्रेन में तो सब लोग अच्छे लगते हैं अगर आप किसी से झगड़ा करोगे तो वो भी झगड़ा करेंगे तो अंत यात्रा का आनंद नहीं आएगा उसमें आपको गड़बड़ होएगी और फिर पूरा समय बर्बाद होगा न पो अपन प्रेम से उनसे बात सकेंगे न वह अपने से बात कर सकेंगे इसलिए अपने साथ अगर कोई अपना दोस्त है तो अपने को किसी दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी